ईअं त तैराकी जे मामिले में कॾहिं कोई विशेष अहिड़ी दिक़त न थी आहे बचपन में असां वेंदा हुआसीं उते क्लब में फ्रैंडस हुते पूल में ई मेन स्विमिंग कंदा हुआसीं बाक़ी इहो आहे की थोरी चुनौती ईअं ई थी वेंदियूं आहिनि की भई कॾहिं टाइम न निकिरंदो या कॾहिं क्लब में हुते हुननि जो थोरो टाइमिंग वाइमिंग अहिड़ो हूंदो हुओ की भई हिकु डेढ कलाक जे इलाही जेंट्स जो मिलंदो हुओ बाक़ी लेडिज जो हूंदो हुओ वरी क्लोज़ करे छॾंदा हुआ टाइमिंग हिननि सभिनीनि शयुनि जी थोरी दिक़त थींदी हुई बाक़ी अहिड़ी कोई विशेष त दिक़त न थी असांखे लेकिन हुन खे बि परे करण जो तरीक़ो इहो भई सुबुह जो जल्दी उथंदा हुआसीं निंड पूरी थिए न थिए लेकिन शौक़ु हूंदो हुओ यार दोस्तनि सां गॾु वञी करे पूल ते इंजॉयमेंट बि थींदो हुओ गर्मी सां बि राहत मिलंदी हुई गर्मी में कोशिशि कंदा हुआसीं की स्विमिंग पूल ते वञी करे रैगुलर तौर ते तैराकी कयूं ऐं जेको हुते इंजॉयमेंट बि थींदो हुन जो बि आनंदु ईंदो हुओ त हिन लाइ असां इहो ई सिस्टम रहियो कोई अहिड़ो विशेष उहो न रहियो की कॾहिं असांखे कोई इलाही स्पैशल दिक़त थी हुजे